हँ हम अपन मातृभाषासँ अलग तऽ एगो किताब पढ़ले रहलिए ओ किताब रहलै इङ्गलिशमे शेक्सपियरके कहानी रहलै ओहिमे हमरा ओकर विचार बहुत अच्छा लगलै शेक्सपियर एक महान पोएट रहलै ओकरा बारेमे ओ लिखने रहलै कि आओर ओ बुकके अनुभव ई छलै कि कइसे हम समाजमे कइसे रहि सकल छै ओ सबके बारेमे रहलै कि अहाँ अपन मातृभाषामे कोनो एहन किताबके नाम आओर हमर मातृभाषा तऽ हिन्दी हइ हमर मातृभाषा हिन्दीमे हिन्दीके किताब ही सबसँ ज्यादा हम पढ़ले छिए आओर ओ एक कहानी हइ प्रेमचन्द्रके कफन ओकरा बारेमे हम पढ़ले रहिए आओर ओ किताब दुनिआमे बहुत सारा आदमीके पढ़ैके चाही कफन कहानी कएले कि ओहिमे बताएल गेलै हइ कि कइसे अगर पैसा नहि रहै छै तऽ कइसे औरतके जीवन खराब हो जाइ छै या फेर अगर ओकर पति अगर पैसावला नहि हइ कमाइ छै नहि बेरोजगार हइ या फेर आलसी हइ तऽ कइसे ओकर जिन्दगी बरबाद हो जाइ छै एहि लेल हम कहै चाहे छी कि कफन कहानी सब आदमीके पढ़ैके चाही